وعلیکم السلام جی کون جی ہاں جی چار طرح کی ہے گرے ہے منگا ہے پتواہ ہے ریہو ہے پان سو روپیے ایک کلو کی پانچ سو روپیے ہے جی ہاں جی ہاں گرے دو سو دو سو روپیے کلو مول جول کے آپ کو سو روپے والی سو روپے کلو مچھلی چاہیے ہمارے یہاں سپول ضلع میں تازی اور اچھی اچھی مچھلی ملتی ہے اس کی تعریف کی جاتی ہے ریٹ اتنا ہی لگے گا دیکھیے ہم لوگ بھاؤ تاؤ نہیں کرتے ایک مناسب ریٹ ایک ایک مناسب ڈیٹ ہے ہم بتا سکتے کہ دو سو روپے ورنہ ہم چار سو روپے بتاتے ہیں اچھا کتنا لینا ہے آپ کو کتنے کلو لینا ہے تو ہم ڈیڑھ سو روپیے لگا دیں گے وعلیکم السلام